एकटा ऑनलाइन कैमरा मँगेलहुँ जे बड़ा बढ़िआँ छलै कलर तऽ नीक नहि छलै लेकिन ओकर जे क्वालिटी छलै फोटोके ओ बड़ा हमरा गजबके लागल मानिके चलिऔ जे अहाँ तनि अथी छिए तनि अँधेरोमे छिए तऽ ओहिमे अहाँके लाइट देल छै लाइट बारि लिऔ ओकर बाद अहाँ फोटो घिचू देखिऔ कि गजबके फोटो आएत आओर दिनमे घिचिऔ तऽ अहाँके ओहोसँ बढ़िआँ आएत फोटो